گچا بولی گانا ہم لوگ بہت اچھے سے گا لیتے ہیں اور گانا ایک ایسی چیز ہے جو مزہ آتا ہے گانے میں اور گانے کبھی دوست کے ساتھ کبھی دکان پہ کبھی گاڑی پہ چلتے ہوئے کبھی سنیما ہال میں کبھی کرکٹ کے میدان میں کبھی کبھی کہیں کبھی کہیں گانا ہی تو ہے کہیں بھی گا لیجیے جب بھی زبان پہ اپنا گنگناتے رہیے گانا گانے سے آدمی کا ٹینسن دور ہوتا ہے گانا تھوڑی سی ٹینسن آیا تو گانا گا لیے یا سن لیے تو تھوڑا ٹینسن ہٹ جاتا ہے تو گانے سے ایک ٹینسن ہٹتا ہے اور گانا سننے میں اچھا لگتا ہے خاص طور پہ محمد رفیع کی آواز میں جو گانا ہوتا ہے وہ گانا بہت اچھا ہے جو جو کہ ایک گانا گایا تھا جس نے دلی میں بلا کر کے یہ اواڈ دیا تھا محمد رفیع کو وہ گانا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اور میں اس گانے کو بہت تعریف کرتا ہوں وہی گانا میں اکثر سنتے رہتا ہوں اپنے موبائل میں اور کبھی کسی کی دکان پہ بجتا ہے تو تھوڑا دیر رک جاتا ہوں وہ محمد رفیع کی آواز کانوں میں آ پڑتی ہے ایسا لگتا ہے کہ رفیع بغل میں ہی گانا گا رہے ہیں